یہ اردو زبان جو ہے بہت پیاری زبان ہے اس لیے اردو زبان جو ہے ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور بہت سے ساتھی ہمارے سیکھے ہوئے ہیں اس میں کچھ ساتھی نہیں بھی جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اردو ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور اردو سیکھنا بھی چاہیے اردو زبان جو ہے یہ بہت اچھی زبان ہے اردو زبان جب انسان بولتا ہے تو اس کو اس کے جو زبان ہے تو بولنے کی کیپاسٹی وہ اچھی طریقے سے ادا ہو جاتی ہے جیسے کوئی شخص نوں کہتا ہے کہ بھئی ہمیں بھی اردو سیکھنا ہے اور اردو زبان جو ہے ہمیں کیسے سیکھنا ہے اردو زبان سیکھنے کے لیے ہمیں کوئی اردو زبان بولنے والا چاہیے جب ہی تو ہم اس سے اردو زبان سیکھیں گے اردو زبان جو ہے بہت اچھی زبان ہے اور جو لوگ یہ کہتا ہے کہ اردو زبان صحیح نہیں ہے یا غلط ہے تو وہ صحیح نہیں کہتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے دیکھے اور سوچے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کون سا زبان صحیح ہے کون سا غلط ہے کیا ہمیں سیکھنا صحیح رہے گا یا نہیں تو اپنے اوپر پہلے سوچ کے بولے اس لیے کہ اردو زبان جو ہے بہت اچھی زبان ہے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اردو زبان اچھے طریقے سے سیکھیں اور اردو میں بات کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اردو بھی ہم لوگ کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم لوگ اس سے آج کل بہت پیچھے رہتے ہیں اردو بولنے سے اور اردو بولنا چاہیے اور اتنا اچھا ہے اردو آسان ہے بالکل پھر بھی ہم لوگ اس سے پیچھے رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ اردو بولنا آسانی ہو جائے اور پھر ہم لوگ سیکھیں بہت کوشش کریں سیکھنے کی